हांवे तुमचे कडेन एक रवीन्द्र केळेकारांचे बूक केल खरेदी केल्लें ते बूक खऱ्यांनीच म्हाका खूब आवडलें ताचे प्रिंटींग बरें आसा ताची ठेवण बरी आसा पेजीस बऱ्यो आसात तशें पळोवपाक गेल्यार ऑथराचें आनी कंटेंट हें अशें लक्षांत घेवन हांवे ते बूक तुमचें कडेन घेतिल्लें पूण अं फस्ट ओफ ऑल बूक हातांत घेना फुडें जें आमकां इंम्प्रेशन जाता तें आमकां जें दिसता की बाबा हे बूक वाचीन ते मात हें बूक खुबूच बरें आसा आनी तशें केळेकाराचें बरोवप अ आं खुबूच सोंपें आनी इझी हेतूंत एक जिवंत चित्र कशें तें आमचे मुखार उबें करतात तें म्हाका तेंचे आवडटा देखून हांवें ती बुकाचे वाचप हें करपा खातीर तुमचे कडल्यान मुद्दाम तें बूक मागोवन घेतिल्लें अं खऱ्यांनीच म्हाका तें बूक खूब आवडलें अच्छा अशेंच बूक जर तुमचे कडेन मेळत आनी खंयचे आसात जाल्यार तुमी म्हाका सजेस्ट केल्यार जाता थेंक्स हां